میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت سارے سفر کیے لیکن ان میں سب سے رومی سفر اڑیسہ کا تھا جس میں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سفر مکمل کیا یہ سفر بہت الگ بہت خاص تھا کیونکہ اس سفر میں میں اور میرے تمام ساتھھی ساتھ میں تھے اور ساتھ میں ایک ساتھ بڑے مجے سے بہت اچھے سے اڑیسہ گئے اس کے بعد وہاں بہت جگہوں پہ بہت سرے الگ الگ علاقوں میں ہم لوگ ایک ساتھ گھومے اور بہت اچھا لگا اس سفر میں اتنا خاص اس لیے تھا کیونکہ اس سے پہلے ایسا سفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا